आप ज्वेलरी शॉप से बोल रही हैं हैलो आप ज्वेलरी शॉप से बोल रही हैं हम उषा बोल रहे हैं मुझे ना जुवेलरी लेना था मेरी एन्गेजमेन्ट है एन्गेजमेन्ट के लिए एन्गेजमेन्ट रिंग चाहिए और बच्चे हैं उन लोग के लिए फ़ोन उन लोग के लिए कुछ कान का चाहिए और बैंगल्स चाहिए आप ब बैंगल्स चाहिए आप आपका शॉप कहाँ पे है मैडम ये कौनसी गली में कौनसा नंबर बताइए क्या शॉप बताइए आप किस किस तरीके का डिज़ाईन बनाती हैं बता मतलब बनाती हैं फिर भी बताइए कुछ फिर भी कुछ आप आईडिया मुझे बताइए कि किस क्या क्या आपके पास ज्वेलरी में है मुझे मुझे मोटा मोटा चूड़ा भी बनवाना है बैंगल्स जो मोटा होना चाहिए जो फ़ैंसी में जो किआरा अडवानी पहनी थी मुझे वो चूड़ा बनवाना है आप सोने का भाव बता सकती हैं तो कम कब होगा कुछ डिस्काउंट करेंगी आप मुझे बैंगल्स बनवाना है हाथ में पहनने वाला और मेरे एन्गेजमेन्ट रिंग बनाना है दुल्हे का और दुल्हन का जो एन्गेजमेन्ट रिंग है वो बच्चे बच्चों का कान का बनाना है उसमें कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा कुछ डिस्काउंट करिए कितना गहना बनाने पर आप डिस्काउंट करेंगी हम उतने का गहना बनाएंगे बस दस पर्सेंट डिस्काउंट और कुछ डिस्काउंट कर दीजिए नहीं कुछ कर दीजिए कम डिस मैं ठीक है आप मुझे व्हाट्सऐप्प पे फ़ोटो भेजिएगा तो हम डिज़ाईन सिलेक्ट करेंगे तो आप उसी टाइप का डिज़ उसी उसी टाइप का डिज़ाईन आप मुझे मतलब बना के दे दीजिएगा ठीक है ठीक है हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे मेरे को उसी तरीके से बैंगल्स चाहिए और एन्गेजमेन्ट रिंग ठीक है ठीक है आप फिर